दङ ओरैनो चेनिमा नायनो थांगोन फैयाखै अ' थांगोन दे माजों थांगोन अ' थांजायो आमफ्राय मा गानगोन नोंलाय दख'नाफ्रा दाम गोसानि गानगोन ना मागोन आंनाथ' दाम गोसानिबो गैयाहाय दाम गोसानि दख'नायानो गैया आंनाव बुरिबायना जोंहा सेन्डेलफ्राबो मो सेन्डेलफ्राबो मोजाङानो गैया आंहा दाथ' आरो उम दाथ' आरो गस्ला नै गोजां बोथोराव गस्ला गुदुंबो नांगौ गस्ला गुदुंफोरबो मोजांफोरबो गैया जाब्बा जुब्बासो गस्लाफोरानो बेजोंनो थांनांसिगोन आरो केसेरनियाथ' एक छ' सोआनो खोमा दा आंबो थांबासो मिथिगोन दा उम थांबासो मिथिसिगोन उम दा थांनानै दानहैलायसै आरामनो सोंनानै रायलायनानै उम उम थांना सोंनानै उम दाथ' जों मिथियाबो नालाय थांग्रोनांसिगोन उम थाब खयथासोआव थांगोन बादि दालाय अ' जायो उम ओंखामफ्रा संखाबाय अ' उम संखादो जादो अ' अ' ओंखारसै उम जाखांनानै अ' दे अ' जमा थांसिगोन दा जाखां लोंखां आरामनो